खाना कि कहय छै जे नहिरामे रहियै तऽ हम्मे परिवार रहिये रऽ छओ भाय बहिन रहियै छओ भाय बहिन रहियै एगो मम्मी भेलय एगो पप्पा भेलय सात आठ परिवार रहियै रहियै तऽ हम्मे अर की कहय छै सब भाय बहिनके सब चीज करते हुए अपन खाना बनबय रहियै दालि भात सब्जी पापड़ तिलौरी मतलब खाइके मर्जी जे मोन होइ रहय बनायके खाय रहियै पूरी भेलय खीर भेलय हर चीज बनबय रहिए तऽ वहाँसँ अयलियै अपना ससुरारि ससुरारि अयलिये तऽ यहाँ रहियै अपना छओ सात परिवार इहो रहियै सास ससुर यहाँ रखने रहथनी माल रहय बकरी रहय भैंस रहय उ सब मतलब करय रहियै माल घास काटय रहियै कुट्टी पानी करय रहियै मालके खिलबय रहियै अपना घरमे खाना बनबय रहियै सास ससुर गोतनी भैंसुर देओर सब रहय सब परिवारमे खाना बनबय रहिये तऽ खाना बनबय रहियै तऽ गोतनीमे रहियै गोतनी कोइ गोतनी बर्तन धुए रहय कोइ घर झाड़य रहियै कोइ किछु करय रहियै जब खाना बनबय लए बैठय रहियै तऽ गोतनी काटय रहय सब्जी काटय रहय आटा सानय रहियै मसल्ला पीसय रहियै सब चीज करिके सब अपना गोतनीमे मिलजुलिके खाना बनबय रहियै खाना बनबय रहियै तऽ ओइमे सब्जीमे दै रहियै लहसुन पियाज हरदी धनिआ जीरा मरीच सब चीज दैके सब्जी बनबय रहियै खाय रहियै सब चीज मसल्ला दय रहियै सब्जी अच्छा लगय रहय सब परिवारमे अपन मिलजुलिके रहय छियै तऽ रहना चाही जेतना परिवार छै सब परिवारमे मिलके रहनाइ बहुत अच्छा बात छै मिलके रहयके चाही तऽ खानामे खायके मोन होइ छै तऽ सब चीज लोग खाय छै खानेसँ तऽ शरीर रहय छै खानामे भेलय खीरे भेलय पूरी भेलय भात दालि भेलय सब्जी भेलय उसब बनाय लै छियै खाय लै छियै तकर बाद भेलय मीट मछली मीट मछलीमे कोइ परिवार खाय छियै कोइ परिवार नहि खाइ छियै तऽ ओतना मेनैज करिके बनबय लए पड़य छै बनायके खाय लै छियै सब परिवार खाय छियै तऽ अच्छा रहय छियै कोइ खाय छियै कोइ नहि खाय छियै तऽ खुश रहय छियै सब जीब सब परिवार खाना पीना बना उनाके खाय लै छियै अपना स्वस्थमे रहय छियै रहना चाही जेतना परिवारमे आदमी मिलके रहय छै ओतना फायदा होइ छै सब मिलके रहना चाही परिवार जेतना सदस्य छै सबके परिवारमे मिलके रहयके चाही